ہیلو ہیلو اسماعیل کارنر سے بات کر رہے ہیں اسماعیل فش کارنر سے بات کر رہے ہیں آپ سر ہم فش چاہیے تھی انڈیان انڈین بگا فش سر وتھ وتھ بون اور ود آؤٹ بون کے دونوں کے ریٹ آپ بتا دیجیے سر اچھا دراصل ہمارے بھائی کا اگلے مہینے ولیمہ ہے تو ہمیں اس کے لیے چہیے تھی سر تو ہم ہم جی ہم پہلے ٹرائی ٹرائی کرنا چاہ رہے تھے تو ہمیں مل جائے گی سر ٹرائی کرنے کے لیے اچھا سر سنڈے کو بند شاپ آپ کی دراصل میرے دوست نے آپ کا نمبر دیا ہے وہ آپ کی دکان سے اکثر فش لیتا رہتا ہے تو اسی نے بتایا تھا کہ آپ مطلب اچھی کوانٹٹی والی فش انڈین پگا فش پہ بھیجتے ہیں بیچتے ہیں تو سر ہمیں آپ سے رابطہ کرنا تھا تو سر سنڈے کو اوپن رہے گی سر شاپ آپ کی سر اچھا ہمیں ہمیں ڈیڑھ سو کلو چاہیے سر کوانٹٹی میں کیا ریٹ پڑ جائیں گے اس کے سر چلیے ہمیں سر ٹرائل کے لیے مل جائے گی ایک کلو فش سر میں کسی کو بھیج دوں گا آپ آپ کے پاس اچھا سر یہ مطلب آپ فش پر مطلب کاٹ کاٹ کوٹ کے سر مسالے وغیرہ بھی آپ لگا دیتے ہیں کیا فش پہ جیسے ہمیں فش فرائی کروانی ہے سر فش فرائی کروانی ہے

سر ریٹ بتا دیجیے اس کا ایک بار آٹھ سو روپئے سر کچھ رعایت نہیں ہو پائے گی ہم آپ کے کسٹمر بن جائیں گے سر میرے دوست نے آپ کا نمبر دیا ہے کہ آپ مطلب بہت اچھی کوالٹی کی فش بیچتے ہیں چلیے سر میں چلیے سر مجھے آپ نا آپ اپنا یو پی آئی پیمنٹ بھیج دیجیے میں پیمنٹ کر دوں گا سر آپ کو ہاں واٹسپ کر دیجیے سر آپ کی شاپ کتنے بجے تک اوپن رہتی ہے اچھا اس کے بعد نہیں مل پائے گی سر چلیے سر ٹھیک ہے سر اوکے